जी सर बोलिए आपको कितने नम्बर का शूज चाहिए चार नम्बर अच्छा जी कलर बताइए कलर बताइए कौन से कलर में चाहिए व्हाइट कलर में सर अभी तो नहीं है फ़िर हम आपको ऑर्डर करके मंगवा देंगे जी सर आपको अच्छी सी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगा उस उसका प्राइस जो है आपको कम से कम पन्द्रह सौ से दो हज़ार तक का रहेगा आपको बेस्ट क्वालिटी में भी चाहिए और सिर्फ हज़ार रुपये तक आपको मॉडलिंग रनिंग शूज चाहिए सर थोड़ा हल्का नहीं हो जाएगा आपके लिए ऐसा लीजिए जो कि काफी टाइम तक आपके साथ चले लेकिन बात ठीक है बट आप प्राइस बहुत कम बता रहे कम से कम पन्द्रह सौ तक का लीजिए आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा शूज मिल जाएगा तो ठीक है आपको कुछ केस कर दीजिए फ़िर उसके बाद आपका ऑर्डर या जाएगा तो आप और पेमेन्ट कर दीजिएगा हम बाकी का यह मतलब यही है आपको बेस्ट आठ सौ नौ सौ सही तक सही है ना ओके सर लिवाई का सात नम्बर डाला उसमें थोड़ा अगर ब्लैक उलेक थोड़ा कुछ लाइन वगैरह रहे तो चलेगा

ओके तो ठीक है सर आपका कम से कम एक हफ्ते लग जाएगा आने में फ़िर ज़्यादा अनलाइन मंगवाने में हमारी दुकान पर अवेलेबल नहीं है ना अभी अनलाइन मंगाते मंगाते कम से कम एक हफ्ते लग ही जाएँगे अब वहाँ से जब ऑर्डर आएगा तभी ना उस चार पाँच दिन तक आ जाता मैं आपको कॉलबैक करती हूँ जी देखते हैं आपको बैक लेगा आप पहनकर कहीं भी चलेंगे पता भी नहीं चलेगा आप जूता पहने है या नहीं जी ऐसे ही मिल जाएगा टेन्शन ना लीजिए आप सर चार पाँच दिन में आजाएगा ठीक